मां पंहिंजे हिसाब सां योग जो अभ्यास पंहिंजे ख़ुदि जे विकास लाइ ऐं पंहिंजे ख़ुशि रखण लाइ ऐं पंहिंजे दिमाग़ खे संतुष्ट कर संतुष्ट रखण लाइ पंहिंजे सरीर खे चुस्त सुस्त रखण लाइ ॾाढो आसानु कंदो आहे हिन में